हाँ कटनी ज़िले में बहुत सारे परिवहन हैं जैसे कि ट्रेनें बहुत सारी चलती हैं सतना इटारसी हो गई मैमो इस समय चलती है एक दो बजे रहती है मैमो मतलब हर दो घंटे में मैमो चल रही है जिसका किराया भी बहुत सस्ता है मतलब आम आदमी आम जनता चल सकती है पाँच एक पचास रुपए किराया लगता है और हर दो घंटे में मिल जाती है कहीं से पौसी इज़ली तो ट्रेनें हैं सतना इटारसी मैमू और भी ऐसी सटल हो गई रीवा रीवा पसिंजर एक ट्रेन है वो हो गई ऐसे करके बहुत सारी ट्रेनें हैं बसें भी बहुत सारी चल रही हैं सतना जबलपुर के लिए जिसमें किराया कम हैं और आराम से आदमी जा सकता है और बहुत सारी ऑटो रिक्सा चलती हैं ई रिक्शा चलने लगी है और आजकल जो मोदी सरकार ने एक बस चला दी सिटी बस चल रही है जिसमें किराया दस रुपए है तो आम जनता आराम से अपना जा सकती है कहीं यहीं और कटनी के कटनी के जो व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा वो नहीं हैं इसलिए हर कोई अप गाड़ी वो नहीं कर सकता खरीद सकता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये कि मतलब बस से अपना ट्रेवल कर लें और गाड़ी सबके पेस हर किसी के पास नहीं है तो ऑटो रिक्शा है ई रिक्शा है सही किराया है तो उनके बजट के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ गाड़ी चल रहीं हैं ट्रेन के लिए भी सतना इटारसी हो गई पैसिंजर हो गई अगर यहाँ पे ऐरोप्लेन तो कोई नहीं जा सकता है ना तो इसलिए यहाँ पे हवाई अड्डा तो नहीं है ट्रेन और सफ़र सफ़र करने के लिए आम जनता के लिए बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं ऑटो रिक्शा ई रिक्शा बस हैं ये सब करके